आं अमाखौ लायो लानानै ओमफ्राय आरो आदार होनो बोरैबा ग'नानै थांबाथाय फाइलि फाइलि फाइलि ओरै फय फय होन्नानै लेंहरो ओमफ्राय बिदि लेंहरबाथाय खारबोजोबो आरो अमाया ज' ज' ज'नो गावसोरनो आरो मोसौफोरखौबो जोङो दारौ दरग होनानै खानो लाबोबाथाय आगारबा आ आ आ ब'गि ब'गि ब'गि बगा बगा होन्नानै जों लेंहरो ओमफ्राय आरो गलियाव फैबाथाय खाबाय आखाइयाव संख्रि लाबाय बिदि आ आ ब'गि ब'गि होन्नानै लेंहरबाथाय फैबाथाय खाबाय मोसौफोरखौबो आरो मोसौखौ सोरांबाथाय खानो लांबाथाय खाहैबाय आरो गोबोर गारबाय साफा खालामबाय सिबस्रां इरिस्रां दोनबाय मोनाबाथाय लायनानै आरो खाफैफिनलायबाय आरो हांसोफोराबो बिदिनो नोङो खिनायावथ' दोनबाय थाजाया नों हांसो खिखौ सिबनांगौ साफा खालामनांगौ बिनो आरो आरो बे बोरमाफोरबाबो खाखांबाथाय बोरमा खिखौ सिबनांगौ साबफा खालामनांगौ होनबासो बोरमाया थायो बैसां खालामनानै लुनानै दोननांगौ आथाल सायाव आरामनो गाखोनानै आरो दाउफोराबो ग'न्द्राफोरखौ ओंखारखांबाथाय दाउखि दाउला साबफा सिबबाय सिबस्रां इरिस्रां आदार ज' होबाय जाबाथाय मालाय गाबागाव खारसार जोबलांबाय दाउफोरखो बेमार जाबाथाय मुलि लायबाय होबाय सोरबा थैसिगोन सोरबा थांसिगोन मुलि होनायाव हामाबाथाय आरो जाजानायफोरखो थैनायफोरखौ मुलि होनायाव बेमार जानायखौ बबेबा फबनानै दोनहैबाय गिदिरफोरखो मासे मानै जायो आरो रुगारलाबायनानै बोरमा खिस्राइबा ओरैनो बैग्रि बिलाइबो होयो बेफोरो माइ जानायाव खिस्राइ बाथाय बैग्रि बिलाइफोरखो होनानै ओमफ्राय हामाबा बिखौ जों जायाबो फबना दोनहैयो गिनानै जाया फाथै गोमोन होबाबो खायसेया हामो खायसेया हामा ओमफ्राय मानि थाराबाथाय मुलि होबाबो हामाबाथाय थैबा जों फबनासो दोनहैयो जाया जामाराबो मोसौफ्रा बेमार जाबाथाय डाक्टार लाइयो मुलि होयो आखुरिया होग्राबो दं आखुरियाजों हामग्राया आखुरियाजों हामो डाक्टारजों हामग्राया डाक्टारजों हामो बेमार लायै बेमार मोसौनाबो डाक्टार दंखायो ना मोसौफोरनिबो बिनो आरो

मोसौ आइथिं एम्फौफोर जाबा जोङो एख' मुलि देलु देला रोङा डाक्टारफोरनिखौनो लायना होफैयो ओमफ्राय दा आरो बेफोर हामाबाथाय आखुरिया होफिन लायबाय अजाफोर दं नालाय नागिर नागिर सोंब्रु सोंब्रु सोर होयो सोर होआ सोंनानै होफैयो आरो बबेबा हामोबो